नमस्ते माता जी जी बताइए अच्छा आपको घर खरीदने के लिए होम लोन लेना है तो आप लखनऊ जिले से ही हैं अच्छा माता जी हमारे यहाँ जो इन्टरेस्ट रेट चल रहे हैं वो अलग अलग जगह के अलग अलग हैं अगर आप शहर में ले रही हैं तो आपका रेट इन्टरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होगा और अगर आप गाँव के या फिर कस्बे के आस पास की ज़मीन घर वो ले रही हैं तो इन्टरेस्ट रेट थोड़ा कम होगा और दूसरा ये भी हम लोग देखते हैं कि आपको जो नेशनल हाइवे जो है उससे आपका घर कितनी दूर पे है उस हिसाब से भी आपके इन्टरेस्ट रेट में भी वो होती है तो माता जी आप अपने नाम पे वो लेना चाह रही हैं या फिर अपने घर के कोई और परिवार के सदस्य अपने पति या फिर अपने बच्चे बेटे के नाम पे लेना चाह रही हैं तो ये और भी अच्छी बात रहेगी आपके लिए क्योंकि हमारी स्कीम में महिलाओं के लिए अधिक अधिक छूट प्रदान की जाती है अगर शहर के लिए आप लेना चाहेंगे तो वो आपका पन्द्रह पर्सेंट बढ़ जाएगा और अगर गाँव के लिए तो वो दस से बारह पर्सेंट के बीच में आपको वो इन्टरेस्ट मिल देना पड़ेगा तो आप पहले ये बताइए कि आप उसके लिए क्या रखना चाहेंगी उसके आपके ज़मीन के कागज़ात रखना चाहेंगी या फिर गोल्ड वो रखा है रखेंगी क्या रखना चाहेंगी अच्छा तो फिर ठीक है फिर आपको वो मिल जाएगा गोल्ड के ज़रिए तो इसके लिए आपको अपनी पहले सबसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चहिए आपकी छः और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी होनी चहिए दो और रियल आधार कार्ड भी एक सही वाला होना चाहिए आपके बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए और जो आपके वो हैं गोल्ड के सारे वो उनके एक रसीद होनी चाहिए कि आपके पास कौन कौन सी हैं उनका विवरण पूरा देना चाहिए आप आइएगा तो हम आपसे एक फ़ॉर्म भरवाएँगे और आपके उसमें आप इनको पढ़ लीजिएगा उसके बाद आप उसपे कर सकती हैं तो माता जी आपको कितने तक चाहिए लोन अच्छा जी माता जी तो पन्द्रह लाख के लिए लेंगी आप तो ये फिर आपका अगर उसके इन्टरेस्ट के अकोर्ड समय देखें तो आपको ये फिर ये समय भी निर्धारित करना होगा कि आप पाँच साल दस साल इस अनुसार आपको मिलेगा तो उस हिसाब से आपके इन्टरेस्ट बढ़ता जाएगा ठीक जी ठीक है माता जी फिर ठीक है आप कभी भी आके हमारे संस्था आ जाइए और आपको पूरी जानकारी हम दे देंगे नमस्ते माता जी